पेन्टिन्ग चाहे पेन्सिल इस्केचिन्ग भी जो है दोनों चीज़ें आसान नहीं हैं इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है चाहे वह पेन्टिन्ग की हो चाहे वह पेन्सिल की हो हालाँकि हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि केवल जो है मैं पेन्टिन्ग का ही ज़्यादा वह हूँ और पेन्सिल से पेन्सिल हम तो पेन्टिन्ग ज़्यादा पसन्द करते हैं आसान रहता है आजकल मशीनरी युग है बढ़ियाँ मशीनें चली हैं और कम्प्रेसर लगा दिया गया और कम्प्रेसर लगा करके फ़ुहार मार दी गई एक रंग करना है दो एक दो रंग करने है एक कोट करना है या दो कोट करने हैं या तीन कोट करने हैं जितने भी कोट करने हैं कोट करने के बाद मेन पर अपना आराम से हाथ से पेन्टिन्ग कर दे बस और पेन्सिल की बात है कहीं पर अगर करना है तो एक बार किया जाए उसके बाद अगर हो जाता फिर उसको हौका घिसकर बिगाड़ा जाए उसमें हल्का सा धुँधलापन और हल्का सा वह इतनी साफ़ नहीं आती लेकिन मैं जहाँ तक हमारी बात है तो हम पेन्टिन्ग नहीं हम जो है पे पेन्सिल से नहीं हम पेन्टिन्ग को ही आसान मानते हैं और पेन्सिल को नहीं आजकल चाहे वह कोई मुहरत बनाने की हो चाहे आजकल किसी मकान का एक नक्शा बनाना हो और चाहे वह एक कोई पेड़ हो उसकी यह सीने स्केचिन्ग करनी हो वह चाहे जो कुछ हो लेकिन वह आसान है और पेन्सिल से पेन्टिन्ग हमें आसान है हम पेन्सिल से काम तो इस वज़ह से हम ज्यादा प्रेफरेन्स जो है वह पेन्सिल का देंगे न कि पेन्टिन्ग का रही बात पेन्टिन्ग में थोड़ा मेहनत का काम है पेन्टिन्ग करने में हाथ भी ख़राब होते हैं और खर्चा भी ज़्यादा आता है और पेन्सिल से बनाने में खर्चा भी कम आता है और अपने हाथों में या किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं आती है जैसे आप एक कोई आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं और आलू प्याज और मसाला और उसमें सब मिला करके एक ही में भर करके डाल दें आप और उसको चढ़ा दें तो क्या वह इतनी सब्ज़ी अच्छी बन पाएगी ठीक उसी प्रकार अगर प्याज को भुना गया उसके बाद मसाला को भुना गया और मसाले के बाद उसमें सब्ज़ी डाली गई और उसको अच्छे तरीके से चलाया गया और पकाया गया उस सब्ज़ी का कोई अलग ही स्वाद होता इस ठीक उसी प्रकार पेन्टिन्ग की और पेन्सिल की बात है वहाँ पर पेन्टिन्ग को मैं ज़्यादा प्रेफरेन्स करता हूँ और पेन्टिन्ग की नहीं तो अब रही बात पेन्सिल और पेन्टिन्ग की तो उसमें आसान कोई भी नहीं है मेहनत दोनों में है लेकिन अगर हमारी बात पूछी जाए हम हमसे पूछा जाए कि तुमको कौन सा है तो मैं अपनी यही कहूँगा हमें तो ज़्यादा पेन्टिन्ग पसन्द है जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया है और इस तरीके से होना चाहिए रियल क्या है लोग पेन्सिल वाले जो ज़्यादा कलाकार लोग हैं जो हाथ से ज़्यादा काम करते हैं जो दो उँगलियों से ज़्यादा काम करते हैं उनको पेन्टिन्ग भी पसन्द है और पेन्टिन्ग भी पसन्द है लेकिन पेन्सिल और पेन्टिन्ग में इतना ही अन्तर है कि पेन्टिन्ग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और पेन्सिल में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है बस अब यही है मेहनत दोनों में है आजकल के ज़माने में आजकल की महँगाई में जहाँ तक हमारा सवाल है तो पेन्सिल वाला हो और चाहे वह पेन्टिन्ग वाला हो हर आदमी कम से कम कम से कम एक हज़ार रुपये दिहाड़ी लेता है और वह एक हज़ार रुपये के नीचे दिहाड़ी पेन्टिन्ग वाला नहीं लेगा और न एक हज़ार रुपये पेन्सिल वाला लेगा तो हमारे एक सहयोगी थे हमारे नामे राशि अशोक जी वह पेन्सिल से ही हमेशा चाहे आम हो चाहे अमरूद हो चाहे नीम्बू हो चाहे मोटरसाइकिल बनाना हो तो एक बार देख लेते थे और हमारे साथ ही पढ़ते थे उनको बड़ा अच्छा लगता था आर्ट बनाने में यह बनाने में पेन्टिन्ग बनाने में लेकिन हमें रंग का ज़्यादा ध्यान था हम रंग पर ज़्यादा ध्यान देते थे आजकल कलर चल रहे हैं जैसे ग्लास हो गिलास में डाला जाए उसमें भी एक रंग आता है और जैसे यह आजकल पेन्सिल का है तो पेन्सिल से बनाया जाए उसके बाद रबड़ से बिगाड़ा जाए लेकिन हमारे नाम की राशि थे हमारे पड़ोसी गाँव है जीवनखेड़ा मजरा भरावन उसी के रहने वाले वह भी हैं वह पेन्सिल से आजकल वह इतनी बढ़ियाँ एक हाथी उन्होंने बनाया था आज से तीन साल पहले जो आज भी आज वहाँ महादेव के स्थान पर बना हुआ है ऐसी रंगाई उन्होंने ऐसी की थी कि जिससे आत्मा और परमात्मा से दिल ख़ुश हो गया और आज भी काफ़ी लोग जितने पर्यटक वहाँ पर दर्शन करने या प्रसाद चढ़ाने आते हैं और वह देखते हैं और वह हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं तो पेन्टिन्ग और पेन्सिल की बात है तो कोई पेन्सिल से और कोई पेन्टिन्ग से लेकिन जहाँ तक हमारी बात है हम पेन्टिन्ग को ज़्यादा पसन्द करते हैं और हमारे लिए पेन्टिन्ग ज़्यादा आसान है और पेन्टिन्ग नहीं